सत्तावीस जानेवारी दोन हजार इकरा जुलय एकुणशे णव्याण्णव अठरा सप्टेंबर एकुणीशें सत्तर इकरा ऑक्टोबर एकुणीशें सासश्ट आनी तेव्वीस मे एकुणीशें चौद्याणव